کوآرڈینیٹر ایک شخص ہوتا ہے جو مختلف افراد یا گروہوں کے درمیان تنظیم اور تنظیمی کاموں کا انتظام کرتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف وظائف اور وظائف کو منظم کرے مواقع کا تنظیم کرے افراد کے درمیان تال میل کو بہتر بنائے اور پروجیکٹس یا واقعات کو موافقیت سے منظم وہ عام طور پر مدد دیتی اور تنظیمی مہارتوں کے حامل ہوتے ہے اور آ اپنے کاموں کو اہمیت دیتے ہے تاکہ ہر چیز موافقیت سے منظم ہو سکے کوآرڈینیٹر کی کامیاب کے لیے ان کو افراد کے ساتھ اچھی تعاملی ترتیب قائم رکھنے اور مشکلات کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے